जय झूलेलाल अंकल कीअं आहियो ॿियो रोटी पाणी थी वई छा ठाहियो अॼु आंटी अॼु त आरतवारु हुयो कढ़ी चांवरु टूक पटाटा ठहनि अचो पहिरीं घरु अचो रोटी खाइणु हितेई खाओ असां सां गॾु जेको चवंदव जेको वणेव ठाहींदासि छा वणंदो अथव अंकल खाधे में अरे वाह सभु सिंधी खाधा इअं मज़े सां चटोरापन पोइ पक अचो था अॼु ऐं दाल पकवान ठाहियां न त नाश्ते महिल कंहिं महिल बि टाइम तव्हां खे वणे जंहिं महिल अचो हा जेको चओ दाल पकवान चओ दाल डॿल सैंडविच चओ ठीकु आहे तॾहिं हा ॿियो ॿुधायो सभु कीअं आहे उन जी दाल ज़रूरु ज़रूरु अंकल ज़रूरु हुन ॾींहुं अञा तव्हां खे यादि कयो असां विया हुयासि ॿाहिरि त हे चवनि पिया बई अंकल खे ॾाढो पूने पासे मिसल वणंदी आहे कॾहिं हलिजो साणु हुतां अलॻि अलॻि माण्हू कीअं बुफ़े ठाहे करे चार अलॻि अलॻि तरीक़े जा मिसल पाव ॾींदा आहिनि बिल्कुलु बिल्कुलु

हा बिल्कुलु बिल्कुलु ज़रूरु बराबरु बराबरु बाक़ी आंटी बि हलंदा न पोइ सॼी गॾिजी हलूं सभु पाण में रसोई पाणी मौज मस्ती कयूं हली करे किथे हलूं ॿुधायो हा हा हुते विष्नू होटल में सुठो अथव खाधो हलो त गॾिजी खाऊं था विष्नू होटल में बक़ाइदा थाली वाली सभु मिलंदी आहे पापड़ फुलिको खटाइणु ॾई रोटी बाटी दाल हा बिल्कुलु हलूं कॾहिं हलूं कॾहिं ठाहियो था प्रोग्राम पोइ सुठो ठीकु आहे ठीकु आहे अचिजो खाओ पोइ शाम जो मिलूं था न त शाम जो प्लैन ठाहियूं प्रोग्राम ठाहियूं तव्हां आंटी असां सभु ॿार पाण में मिली हलूं था है न बाक़ी आंटी जा ॾही वडा खाइणु ज़रूरु ईंदीमांव घर में नमकीन नमकीन अंकल ठीकु आहे ठीकु आहे अंकल जय झूलेलाल हरिओम